हा राज़ी रेस्टड हा हलो हा तव्हांजे हिते रुम ख़ाली मिलंदा त असांखे ॾहीं दिसम्बर मुंहिंजे छोकिरे जी शादी आहे असांखे रुम खपनि वीह रुम खपनि टे हज़ार वधीक आहे अछा पोइ रोटी वोटी थाली रोटी थाली थाली घणे हूंदी

अछा पोइ असांजे हिते बि आहिनि उतां पुछूं पर हाणे घणे हिसाब सां घटि वारी घणे वारी आहे कहिड़ी कहिड़ी शयूं हूंदियूं आइटम आइटम कहिड़ा कहिड़ा हूंदा अछा असांखे भई जीअं गुलाब जामुन खपनि दही वडा खपनि रुम चवानि हा अछा या डोसा खपनि पानी पूरी खपे हा या हू नूडल्स खपे

अछा हा असांखे थोरो वधीक खपे न भई डोसा बि खपनि भई नूडल्स बि हुजे अछा उन में असांखे नूडल्स खपे पानी पूरी खपे या भई चाट खपे टिकी छोला हा छोला छोला छोला हुजनि बटूरा हा भई हज़ार ताईं त मतिलबु ही आइटम ई आहिनि हूंदियूं न भई तव्हां जूं रुम सुठा अथव ऐ सी वे सी लॻलु आहे रुम सुठा आहिनि रुम रुम सुठा आहिनि अछा सफ़ाई वफ़ाई त आहे अछा मैदान बि अथसि ग गार्डन वाडन आहे अछा गार्डन या भई सफ़ाई सुठी हुजे बाथरुम सभु सुठा आहिनि पाणी ॿाणी जी सुविधा सुठी आहे पाणी ॿाणी जी सुविधा सुठी आहे अछा पोइ लाइट वाइट त हूंदी आहे न हा त पोइ असां पोइ वरी अची ॾिसऊं त पोइ वरी असांखे ख़बरु पवंदी न भई कहिड़े हिसाब सां हाणे हितां खां घणो परे हूंदी चार पंज किलोमीटर आहे अछा हा अछा ऑटो में ईंदासीं पोइ हा पोइ ॾिसऊं ॿियो ॿियो कहिड़ो आइटम आहे आइस्क्रीम वाइस्क्रीम रखंदव त जूस जूस बि हूंदा न आइस्क्रीम जूस अछा हा त ठीकु आहे असां अचऊं था अचूं था असां ठीकु आहे हरि ओम हरि ओम हा अचूं था हरि ओम